لکھنئو ضلع میں جو کچھ دستیاب مقامی نقل و حمل کی چیزیں ہیں ان میں سے لکھنؤ کی جو سب سے مین ہے وہ لکھنؤ کی سٹی بسیں ہیں جو اے سی سٹی بسیں ہیں اور لکھنئو کی میٹرو ہے اور لکھنئو کی جو منی میٹرو جس کو ای رکشا بھی کہا جاتا ہے وہ بھی ہے تو یہ تمام چیزیں جو ہیں جو لکھنؤ کے نقل و حمل میں کافی اثر ڈالتی ہیں جس سے یہاں کے لوگوں کی زندگیوں پر کافی اثر پڑتا ہے اور یہاں کی لوگوں کو کافی اس سے کا کافی فائدہ بھی ہوتا ہے